हा असांखे बराबरि नलिके जो पाणी मिलंदो आहे जीअं त सभिनि खे ख़बर आहे जल पाणीअ जे बिना जीवन संभव कोन्हे को असां पाणीअ जे बिना जीवन जी कल्पना बि नथा करे सघूं इन करे चवंदा आहिनि जल ई जीवन है त इन करे असांखे पाणी मिलियो आहे त असांजो जीवन सुरक्षित आहे पाणीअ जे बिना जीवन जी असां कल्पना बि नथा करे सघूं असांखे बराबरि नलिके जो पाणी मिलंदो आहे अगरि असांखे जीवन में पाणी न मिले त असांज ज़्यादा ॾींहुं जीअरा न रही सघंदासीं पाणीअ जे बिना असांजो शरीरु हली न सघंदो इहा बराबरि सही ॻाल्हि आहे की पाणी हुजे पर पाणी साफ़ हुजे साफ़ पाणी ज़रूरी आहे ख़राब पाणीअ सां त असांजो स्वास्थ्य बि खराब थी वेंदो इन करे पाणीअ जो साफ़ हुजण बि ज़रूरी आहे हा असांखे साफ़ पाणी बि सरकारी नल मां मिलंदो आ्हे इन करे पाणी जीवन में ॾाढो ज़रूरी आहे पाणीअ जे बिना असांजे जीवन जी कल्पना बि नथी थी सघे पई पाणीअ जे बिना त असांजो जीवन ई कोन्हे को सैवंटी परसेंट असांजो सतरि प्रतिशत असांजे जीवन जो हिसो आहे इहो पाणी हर शइ में पाणीअ जी ज़रूरत आहे पीअणु पाणीअ में रोटी ठाहिण में कमनि में घरनि में सफ़ाइयुनि में हर छइ में हर हिकु जीवन जे शुरुअ खां वठी आख़िरीअ ताईं हर शइ में पाणीअ जी असांखे ज़रूरत पवंदी आहे इन करे पाणी बिल्कुलु असांजे जीवन लाइ असांजे जीवन में हिकु अभिन हिसो आहे